हा डांस प्रतियोगिता में मां इलाही बारो पार्टिसिपेट कयो आहे इनजो अनुभवु मुहिंजो ॾाढो सुठो रहियो सभिनि खो पहिरीं त मां गणेश वंदना सां शुरू कयो हुयो छो की गणेश वंदना इस्कूलनि में भाई कराईंदा आहिनि इन करे मां उनमें ॾाढो बढ़िया सां मां हासिलु करे रहियम और कडहिं बि मूंखे कोई बि दिक़तु न थी आहे डांस प्रतियोगिता कोई बि काई बि हुजे मां मतिलब उनमें पार्टिसिपेट करण जी कोशिश कंदी आहे इस्कूल में छा मूंखे अदर बि काथे अगरि का डांस कॉम्पिटिशन में मिलंदो आहे करण लाइ त मां सुठे सां उनखे निभाईंदी आहियां कोई मूंखे दिक़तु न थींदी आहे छो की पेरेंट्स हमेशह मूंखे स्पोर्ट कंदा रहिया आहिनि इन लाइ मां ॾाढे सुठे सां मतिलब उनखे करे पाईंदी आहियां कोई बि मूंखे प्रॉब्लम कडहिं बि न आई आहे और ॾाढो सुठो अनुभवु मुहिंजो इनमें रहियो आहे डांस प्रति डांस करण में छो की डांस कंदे कंदे आदतु पंहिंजी वेंदी आहे इन करे कोई बि दिक़तु कडहिं बि न थींदी आहे डांस करण में और डांस में मतिलब इहो आहे की मां मतिलब गणेश वंदना सां शुरू करे वरी मतिलब क्लासिकल म्यूजिक हे हो सभु मतिलब मां उनमें सुठे सां निभाए वठंदी आहियां करे करे